नोंथाङा संनाय खावनायखौ हबि हिसाबै लानायाव नोंथांनि मोजां मोन्नाय सबाइजों साम'जों ओंख्रि संनायखौ नों खिनथानो हागोन नामा सबाइजों साम'जों ओंख्रि संनायखौ आं खोनथानो हागोन मानि साम'खौहाय दैयाव थांनानैहाय खननानै लायनांगौ लायनानैहाय फैनानैहाय बेखौ हरनै बा हरसे बा हरनै सोमनानै दोन्नांगौ बेनि उनावसो मानि दाखोनखौ गारनांगौ दाखोनखौ गारनानैहाय आरो दानबावनांगौ आरो दानखांनानैहाय बेखौ आरो मैगं खादायावहाय लानानै जोंजासे मानजिनांगौ आमफ्राय मानजिनानैहाय नों बे मानजिनायाव गोखै होयो ना ओरैनो मानजियो मानि मानजिनायावहाय गोखै फिथाइ होयोबा मानि गोजों मोजां जायो आरो बेनिफ्राय बे साम'नि बिजो बिजाया गासैबो स्र खारो बेनिफ्रायहाय खारनानैहाय मोजां आरो सुनायावहाय खनब्रै खनबा बा सयबार मानि सुखांनांगौ सुखांनानैहाय आरो नों सोमनानै दसे दोनबावनांगौ दोनबावनायनि उनावहाय मानि बेखौ मानि थावखौहाय इसे बुरजा होनांगौ होन्नानैहाय मोजांहाय एवनांगौ एवनायाव मा मा होनांगौ संख्रि होनानैहाय दसे गोबाव एवगोरनांगौ एवनानैहाय दसे एवनानै हालदै होनांगौ हालदै होनानैहाय बावहाय जिरा जिरि बानलु होनांनैहाय एवनांगौ मोजां खोबहाब खोबहाब एवनानैहाय साम'नि दै रानजासे एवनानैसो बेनि उनावसो दै होनांगौ दै होनानै मानि रुनांगौ बेनिफ्रायहाय रुनानै बेनिफ्राय साम' बे सबाइखौहाय जोंहा गथायै एवनानैहाय बेनिफ्राय हुख्रेमनांगौ हुख्रेमनानैहाय जावनांगौ जावनानैहाय बेनिफ्राय जावखो जावखो जावनानैहाय हुख्रेमनानै बेनिफ्राय साम' रुनायावहाय ज' होनानैहाय ओमफ्राय मोजां रुनांगौ रुनायावहाय ओमफ्राय खारदै इसे होबावनांगौ होनानैहाय रुइनानै गेब्ले जासे गोबाव रुनानैहाय गेब्लेबासो बेनिफ्रायहाय दाने मस्ला मस्लि जिरा होनांगौ बेदराव होग्रा मानि गरम मस्ला सथ'इलासि बर'इलासि गासिबखौबो देग्लिनानै होनांगौ सामब्रामफोर होनांगौ मोनबा बेनि उनावसोहाय नों संख्रि नांदों नाङाखै साखिनांगौ साखिनानैसोहाय बेनिफ्राय मानि मोनबायबा मानि इंख्रिया मोजां जाबायबा बेनिफ्रायहाय खांबाय ओमफ्राय खांनानैहाय दोनबाय दोन्नानैहाय बेनिफ्राय बेनि उनावहाय बेदिनो मानि ओंखामफ्रा सङाखैबा संबाय ओमफ्राय संनानैहाय बिदिनो नों ओंखामा मोनोबा मानि फाजा माबा माबि एवनो गोसो जेनबा फाजा दंबा ओमफ्राय फाजाफोरखौहाय एवदो एवनानैहाय मोनबा मोन्नानैहाय एवखांनानै दोनदो मानि ओमफ्राय फाजाफ्रा मानि आं माखौ मोजां मोनो एवनो नाफोरखौहाय बिराथ मोजां मोनो आरो आं एवनो मानि नानि एवनायानो जाहैबाय मानि नों फ्राइ जानो गोसो ना ना गिसि सिदोब सिदोब जानो गोसो फ्राइ जानो गोसोबा नोङो आराम मानि थावखौ बुरजा होदो होनानैहाय आराम थावजों फोमोननो गोसोबा थावजों आराम फ्राम फ्राम एवदो एवनायनि उनावहाय होसन्नायनि उनाव संख्रि होदो हालदै होदो बेनिफ्रायहाय दसे इसे गोबाव एवबावनानै बेनि उनावहाय जिरा एरि देनानै इसे होदो होनानैहाय बेनिफ्राय उनावहाय मोनबायबा मानि खांदो ओमफ्राय खांनानै दोनदो आर बिनिफ्राय नों जेनबा गिसि सिदोब सिदोब जानोबा आराम एवदो एवनानै इसे रं जासानदि आराम इसे खामफ्रामहां एवनानैहाय बेनिफ्राय मानि नाखौ एवनानै गेजेरावहाय बोलानानै नोङो सामब्राम बानलुखौ होदो होनानैहाय आमफ्राय सामब्राम बानलुखौबो इसे खामफ्राम खामफ्राम बानायदो बानायनानैहाय बेनिफ्राय उनावहाय दै इसे होदो दै इसे होनानैहाय आराम ग्लब ग्लब माबादो फोदौनानैहाय बेनि उनावहाय ओमफाय नोङो जिरा मस्ला एरि देनानैहाय आराम होदो बेनिफ्रायहाय होनानै बिदै इसे दोनदो दोन्नानैहाय खांदो मानि नों गिसि जानोबा बिदि सङोबा मानि बिराथ मोजां मोनजायो आरो मानि नाफोरखौहाय